हा मां हिक तस्वीर ठही हुई कृष्ण भॻवान जी जेको मुंहिंजो सभ खां प्यारो हुयो मां उहा तस्वीर हुन खे ॾिनी हुन में सुठा सुठा कलर भरिया हुया ऐं ॾाढा मोहींदड़ हुया ॼणु इएं पियो लॻे त कृष्ण भॻवानु साख्यात उन मूर्तीअ मां ॿाहरि अची रहा आहिनि ऐं उहा मां सुखड़ी उन पंहिंजे चाहींदड़ खे ॾिनी